सोरमोनलाय अ ह'ह' माइनाव औ आं रानदिनपारानि सबिता बसुमतारि आङो अ अ ओं आङो थारमाने बेरे बिदै फिसिदों आरो ओमफ्राय बेरे मोदै फिसिनायाव थारमाने बेरे बिदैखौ फानो आरो ओमफ्राय नोंनोसो नांगौ नामा ओं बेखौ थारमाने जोंहानियाव बै बाकसु मोनसे फिसा बानायदों आरो बे बाकसुआव जोङो बेरेखौ माबा जमा खालामनानै बिदिनो बासा लाहोयो आरो बेरे फिसा बेरे गिदिर नङा बे बेरे फिसाखौ जोङो जमा दोनथुमनानै बिदिनो बासा लाहोनानै बिदैखौ फानो आरो बेनिखायनो आङो खायसे खायसे मानसिफोरनो बिदिनो खिनथाहरो आरो नोंसोरनोबो नांगोन नामा होननानै माबादोंमोन आरो आङो

ओं अ अ ओं ओं अ अ अ ओं औ थारमाने बेरे फिसानिया एसे साबसिन जायो आरो गिदिरनिख्रुय

आं इसे गोबावानो जाबाय थारमाने गोबावानो जाबाय आं बेखौ दिहुननाया हा मासआ ओरैनो जेनेबा दान दानब्रै दानबासो जाबाय ओं

अ अ अ अ

अ अ अ अ अ अ अ आं बारा मोजाङै मिथियानो जेनेबा बिदिनो बिरफैनायखाय आलाय सिलाय जानायखाय थारमाने बाकसुआव दोनथुमनानै बासा लाबाय आरो लानानै दा ओमफ्राय बेरे बिदै इसे दङ थारमाने बेफोरबायदिखौ मिनथिबाथ' आं मोजाङैनो खालामनो हायो आरो ओं दा नोंनिफ्राय मिनथिनानै जोबोद मोजां मोनबाय आङो ओं ओं अ अ अ ओं ओं ओं दामा ओरैनो बटलसेयाव दा आङो देरस'यै खालामदों बै क्वाटार बटलाव लांथारोबाथाय खमायनो हागोन ओं अ अ अ अ अ दे होनबालाय नोङो ओं माबानोसै दे होनबा ओं दे ओं अ दे दे